ہیلو ہاں جی مجھے پچاس کلو مرغہ چاہیے تھا کیا دام لگ جائیں گے مناسب دام میں لگا لینا کب تک کے مل جائے گا میں آپ کی شاپ پہ دیکھو جو اچھے دام لگاؤ ہو گے تو ٹھیک ہے اچھے ریٹ میں اور اچھا مرغہ ہونا چاہیے صاف ستھرا بالکل اچھا ٹھیک ہے میں شوپ پہ آتا ہوں آپ کے پھر